हेल'

नों अबेसिम थांगोन ए साबेसे थांगोन अबेनिफ्राय गाखोगोन ओमफ्राय नोंसोरो थिखट बुख खालामग्रोनांगोन ओमफ्राय नोंसोरो जेरावबो ओंखारना थालांनाय गैया दा बबावबाफोर दाइरेख थांगोन होनब्ला नोंसोरो थिखिटखौ बुख खालामग्रोनांगोन नोंसोर दस जन थाङोब्ला ओमफ्राय गारिया फुंनि साथथायावनो खारो नोंसोर खयथासिमावहाय सौफैनो हागोन औ नोंसोर साथथानि उनावहाय नोंसोर गारिखौ मोननाय नङा गारिया साथथायाव थाङो

औ ओमफ्राय नोंसोर बे गारिजोंनो फैफिनगोनब्ला नोंसोरो थिखिटखौ गांनै लानांगोन

औ ओमफ्राय नोंसोरो लेथ खालामनो मोननाय नङा थाब फैनांगोन नोंसोरो गारिखौ नङाब्ला नोंसोरो मोननाय नङा

औ आरो नों नोंसोर थिखिटखौ एदभान्स बुख खालामाबा नोंसोरो थिखिटखौ मोननाय नङा दिनैनो दिनैनो नोंसोरो थिनथासोयाव नोंसोर थिखिटखौ बुख खालामनांगोन नङाब्ला गाबोननि थिखिटखौ नोंसोर मोननाय नङा औ औ थिखिटआखौ अनलाइनावहाय बुख खालामनो हागोन

नोंसोर दस जनब्ला दस जन निबो खालामजोबनांगोन दे दे होनब्ला